हॅलो आ भारत गॅस बुकींग न्ही हय हांव धिरेंद नायक उलयतां साकवाळेच्यान हय हांवें काल तुमगे गॅस बुकींग केल्लो म्हजो तो म्हाका कॅन्सील करपा जाय हय पूण हांवें किदें केल्लें ऑनलायन बुकींग केल्लें आनी म्हाजो बुकींग नंबर वन वन टू टू आसा तेन्ना हांवें तेका ऑनलायन पेमेंटय केल्लो सो म्हाका तुमचे कडेन हें विचारपा आशिल्लें तुमी जेन्ना आतां कॅन्सील करतले तेन्ना म्हाका म्हाजो रिफंड कसो जातलो आनी कॅन्सलेशन स्टेटस कशें कळटलें आनी तुमी म्हाका मेल धाडटले वॉट्सप धाडटले कांय कशें कळटलें तें तुमी मातशें अपडेट करचे आनी ही म्हाका अत्यंत गरज आसा जात तितले बेगीन जाता तेजी म्हायती म्हाका कळयल्या बरी आशिल्ली